नमस्ते

हमें तीन टिकट चाहिए मेरा पति है मेरा लड़का है मैं भी हूँ हमें तीनों चाहिए हैं तीन तो कट जाएँगी बीच में चाहेगा नौ टिकट चाहेगा इसका दिखा दो भी दिखा दो वैसे यह दिखा दो ठीक है दिखा दे दीजिए यह भी

नहीं कितने का देती हो इतना महंगा दे रही हो मुझे तीन टिकट चाहिए कुछ कम कर के दीजिए हाँ यह तो मानते हैं लेकिन कुछ कम करके दे देना दिखा देना ठंडा पिला दो ना

हाँ तीन लोग हैं आगे में भी देख लो बीच में भी दो देंगे

चलो तब ठीक है लेकिन कुछ कम करके लगा देना ठीक है दिखा दो देखने के लिए तो आपके पास आएँ हैं ठीक है दिखा दो अरे आज ही आएँ हैं आपको देखने के लिए हाँ दिखा दो